हँ इएह हम सभ बैंकके यहाँ पर उपलब्ध होइ छै बैंकसँ कागज पत्तर लोक निकालि लै छै इन्टर द्वारा निकालि लै छै मोबाइल द्वारा निकालि लै छै यहाँ ग्रामीण बैंक छै उत्तर बिहार बैंक छै बड़ौदा छै एक्सिस छै सभके बैंकके नियम कानून अलग होइ छै आब खोजय नहि पड़ै छै मोबाइलेपर सभकिछु निकलि जाइ छै मोबाइलसँ कागज पत्तर निकालि कऽ अपन काम कए लैए जाहि बैंकमे जेहन सिस्टम छै ओहन काम करै छै ई चीज एतयसँ लाबि लेलक फॉर्म निकालै छै फॉर्मपर अपन की लागै छै आधार कार्ड लागै छै ओ आवासीय जाति अथी जन्म प्रमाण पत्रसँ अपन काम कए लै छै लोक काज कए लै छै बैंकमे बैंकके सुरक्षा तऽ रहै ही छै सभ बैंकके उपलब्ध उएह होइ छै ग्रामीण बैंक उत्तर अथी बड़ौदा एक्सिस पंजाब नेशनल बैंक कहै छै इएहसभ छै सभ बैंकके नियम कानून अलग अलग होइ छै सभके ओहिमे सिस्टम अलग होइ छै आब तऽ मोबाइलपर खोजि कऽ निकालि लै छै मोबाइलपर खोजि कऽ निकालि कऽ अपन काम कए लै छै कागज पत्तर निकालि लै छै सभकिछु कए कऽ अपन राखै छै सर अथी होइ छै सभके कए कऽ अपन लए लै छै कागज पत्तर लैमे आब बच्चा सभसँ पढ़ाबै छै ई कागज केना भेलै नहि भेलै अपन पढ़ा कऽ टंच कए लै छै मोबाइले द्वारा आब कतय जेतै लोक खोजय लए मोबाइलपर अपन निकालि लै छै सर्च कए कऽ मोबाइलपर इन्टर द्वारा निकालि लै छै निकालि कऽ अपन राखि लै छै निकालि कऽ सभचीज सभकेँ राखि लेलक आब जेहन बैंकमे जेहन काम होइ छै आरो ग्रामीण बैंकमे बढ़िआँ काम होइ छै तऽ लोक ओतय दौड़ल ओहिमे नहि भेल बढ़िआँ काम तऽ लोक बड़ोदामे दौड़ल बड़ोदामे लेट लागै छै तऽ एक्सिसमे जाइ छै एक्सिसमे करलकै तऽ अपन कए कऽ राखै छै एहि लए